हाँ मैंने स्कूल के समारोह में भाग लिया है मैंने वहाँ डांस भी किया है डांस मेरा फ़ेवरेट रहा है शुरू से ही हमारे स्कूल में एक थीम थी उसके एकोर्डिंग हमको डांस मिला था डांस की थीम थी कि कृष्ण जी और यशोदा मैया

सम्बन्ध के बारे में जो कि हमने किया था मेरे ऊपर था यशोदा मैया का रोल जो कि मुझे बहुत पसंद आया और उसमें टाइम लगा मुझे सीखने में उसके तरीकों में ढलने में तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने उनको किया तो सबको बहुत पसंद भी आया दूसरा डांस मेरा था राजस्थान की थीम पर पूरा राजस्थानी डांस जो कि मेरे लिए टफ़ था क्योंकि मुझे राजस्थानी इतने से अच्छे नहीं आता था तो उसमें सीखने में उसकी मटकियों को बैलेंस करने में मुझे वक़्त लगा पर अच्छे से हो गया दूसरा एक रोल मुझे मिला था रानी लक्ष्मी बाई का फ़्रीडम फ़ाइटर का जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसमें ढलने में भी मुझे बहुत वक़्त लगा एकदम किसी रोल में ढलना इतना आसान होता नहीं है ना हम लोगों के लिए और ऐसे ही मैंने बहुत सारे नए नए रोल्ज़ किए हैं बहुत सारी डांस में प्रैक्टिस की है और भी कुछ डांसिज़ थे अलग अलग थीम पर थे एक सूफ़ी पर था जिसमें सभी धर्म से रिलेटेड था सभी धर्म के लोगों के ऊपर था वो मुझे बहुत पसंद था